हमरा सबके गाँवमे स्मारक स्थापित दिनबन्धु झा हमरा सबके बाबा छथि पर बाबा छथिन से हुनका सबके हमरा घरेके पासमे मन्दिर छनि जे हमसब हुनका प्रणाम करै छियनि सुबह शाम राति दिन एगो कनि हटि कऽ सैरिसोपाही अयाची नगरमे हुनकर विद्यापतिके अथी छनि तऽ ओहो हमरा सबके जानकारी छै तऽ हमसब हुनको दर्शन कयने छियनि आओर जतऽ किलाके बात रहलै ओ छै बिठवार दरभंगा जयनगर ई सबमे छथि तऽ हम बड़की बड़की मूर्ति छथि बनल हुनका सबके जे बहुत बहुत ज्ञान हमरा सबके दै छथिन आ सुझाव दै छथिन पर बाबा छथिन हमर दिन बन्धु झा आओर से हमरा सबके घरके पासमे छथि हमरा सबके अपन परबाबा छथिन दिन उठै छी हुनका प्रणाम कऽ कऽ राति कऽ सुतै छी हुनका प्रणाम कऽ कऽ आओर से मतलब आओर सब एगो आय छी नगरमे छथी मिश्रा झा तऽ ओ छथिन एगो विद्यापतिके मूर्ति सेहो हमसभ देखने छलियनि हन से आओर बहुत बड़का बड़का मूर्ति रहै छनि देखैमे बहुत आत्माके शान्ति मिलै छनि जे हमरा सबके जे मिथिलाके छियै जे हुनका सबके पूर्ण बुझक छथिन ज्ञान दै छलखिन हन सभके मिथिलाके ज्ञान बाँटै छलखिन हन तऽ एहि सभके जे हुनका सभके बहुत ज्ञान छलैनि बड बेस नामी गामी छलखिन हन तऽ हमसभ हुनका धन्यवाद करै छियनि आओर किला किला हमसब जयनगरमे अछि दरभंगामे अछि राजग्राममे अछि बिठुआरमे अछि ई सब हमरा सबके किलामे छथि तऽ इएह सब हम मूर्ति देखने छियनि तब वएह सबके जे छै से हमसब सबके पर बाबा छथि हुनकर स्थापना हमरा सबके घरे लगेलौं